हाँ प्राकृति और जानवरों की देखभाल करने से हमें काफ़ी लाभ है जानवरों की देखभाल करेंगे जानवर पालेंगे तो जान हमें जानवर हमें दूध देंगे और हमें आर्थिक स्थिति में सुधार फायदा होगा अगर प्रकृति को हम सजाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे तो प्रकृति भी हमें लाभ प्राप्त करा देगी स्वास्थ्य लाभ देती है और हमें धन का भी लाभ देती है क्योंकि हम जब प्रकृति लगाएंगे तो हम उसके जंगल की तरह तो हम उसको बाद में बेचकर दोबारा भी लगा सकते हैं और वो हमें आर्थिक स्थिति को सुधारने में काम आएगी मुझे मेरे बड़े बुजुर्गो ने सलाह दी की प्रकृति को बचाना चाहिए ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जानवरों को देखभाल करनी चाहिए जैसे हम इंसानों को देखते हैं वैसे ही जानवरों को भी देखभाल चाहिए उन्हें भी इंसान सम जानवर की तरह नहीं एक इंसान की तरह पालना चाहिए और देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उनके भी अंदर जीव है वो भी सजीव हैं इसलिए उनका भी देखभाल जरूरी है सबसे बढ़िया देखभाल करनी चाहिए और उनको कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए ये मेरे घर के बड़े बुजुर्गो ने मुझसे सलाह दी